जीअं त जीअं त मां वेझिड़ाईअ में ॿ कुर्ती घुराई हुई हूअ कुर्ती मुंहिंजी ॾाढी सुठी निकती जाम सुठी हा कपड़ो बि ॾाढो सुठो हुयो हुन जो माना फुल कीअं हिकदमि जेका बि जीअं मां आर्डरु कयो हो हिकदमि सेम ईअं ई मूंखे मिलियो कलर बि हिकदमि सेम सुठो वणंदड़ु अ ऐं बांहूं बी मस्त सुठियूं लंबियूं जीअं मूंखे खपंदियूं हुयूं गलो बि हिकदमि ईअं भरियलु सुठे नमूने भई कोई माण्हू पाए त जाम डीसेंट लगे ऐं उहा कुर्ती कीअं भई मां हिते ऐॾा दुकान घुमयमि हेॾा दुकान घुमणु खां पोइ बि मूंखे अहिड़ी शइ किथे न मिली हेॾी सुठी हूअ कुर्ती हुई मुंहिंजी हा मां त पाण चाहिंदमि पाण हिकु ॿ ॿियूं ॿि अहिड़ी कुर्तियूं वठां छो त हुन में पाइणु सां कीअं हिकदमि मस्त डीसेंट लगूं पिया सिलाई बि हिकदमि पकी ऐं भई हिकदमि फिटिंग सां पाए त जाम फिटिंग सा ऐं अघि बि हिकदमि वाजिबी ईअं न भई वधीक अघि या छा अहिड़ो कुझु बि न सुठी ऐं हिकदमि मस्त डीसेंट लग॒णु पाइणु में हिकदमि डीसेंट लगे॒ माण्हू जाम सुठी कुर्ती हुई हुई हा न न मां उहे ॿियूं बि पाण हाणे सोचां थी भई हिकु ब॒ उहे कुर्तियूं वठां पाइणु में ॾाढी सुठी डीस ऐं गलो बि हिकदमि भरियल अघि बि वाजिबी पहिरीं शइ मूंखे किथे न मिली आहे जेका हिन कुर्ती हाणे मां घुराई आहे